हमारे भोजन से सम्बंधित कुछ अंधविश्वास जैसी परम्पराएँ हैं जैसे कि हर गाँव में देखा जाए कुछ शहरों में भी हैं कि खाना बनाने से पहले स्नान करना ज़रूरी है और खाना खाने से पहले आप भगवान को भोग निकालना ज़रूरी है या घर में कोई पशु है तो उस पशु को देना चाहिए तथा खाना बनाते वक़्त सिर ढक के सिर ढक कर बनाना चाहिए ये इन सभी परम्पराओं से कई घरेलू विवाद होते हैं जो कि ज़्यादातर ये गाँव गाँव में ज़्यादा देखने को मिलता है और जैसे सास और बहू का जो रिलेशन होता है तो उसमें ये सब से अहम मुद्दा होता है कि खाना बनाने से पहले उसको स्नान के लिए बोला जाता है या उसे पसंद है या नहीं है लेकिन उसे ये चीज़ करनी पड़ती है जो कि बहुत ही आज तकनी तकनीकी दौर पर ये बहुत ग़लत है तथा इसका प्रभाव हर जगह मिलता है